میرا سب سے بڑا فخرنامہ یہ ہے کہ دو ہزار بیس میں کووڈ چل رہا تھا اس وقت ہمارے محلے میں ایک جنوں کو کوون کورونا وئرس آیا تھا تو ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا نہ دوائیں مل رہے تھے نہ کوئی کھانے کے لے جا کے دیتو میں ہی نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے ان کی خدمت تھوڑی کی اور کھانا دیا دوائی لے کے جا کے دی وہ الحمد للّہ آج وہ صحت مند ہیں میرا وہ فخرنامہ ہے سب سے بڑا